हँ हँ कहिऔ ठीक अछि केँ बाजि रहल छी हँ हँ कहिऔ अच्छा अच्छा पहिने जे अहाँ नर्सरीमेसँ गाछ ताछ लऽ गेल छलियै यऽ हँ हँ हँ हँ कहिऔ हँ हँ बहुत तरहके भेराइटी फुलके अछि गेन्दा अछि गुलदाउदी अछि गुलाब अछि चम्पा अछि चमेली अछि सब तरहकेँ भेट जायत हँ हँ गु एक पीसके चालीस रुपैआ मात्रे छै बुझलहुँ हँ ओ कम भऽ जयतै ओ कम भऽ जयतै ओ तीस रुपैये लगभग पड़त अहाँकेँ गाछ छै एक नम्बर जे बढ़िआँ बढ़िआँ ओहिमे फुल छै रङ्ग विरङ्गके फुल अहाँकेँ भेट जायत सब कलरमे ऊपलब्ध छै गुलाबके फुल हँ हँ सब कलर लाल पियर नीला सबटा गुलाब ऊज्जर सबटा भेटत नहि पौधेटा रखैत छियै बीज कस्टमरके लेल नहि छै हम सब ऊगेलहुँ ओकरा कैकटा ओकर प्रक्रिआ छै ओहि तरहसँ ऊगेलहुँ आ ओकरा हँ बेचलहुँ गमला सङ्गे सेहो भेट जायत गमलाके अलग अलग छै ओहिमे चार्ज छै प्लास्टिकके अलग छै सीमेन्ट बला अलग छै मिट्टी बला अलग छै माटि बला माटि बला बीस रुपैये छोटका भेटत आ पचास रुपैये बड़का हूँ गमला सबमे आब बेसी बचत नहि छै एहि लऽ कऽ जे अहाँकेँ गमला तऽ कुम्हार सबसँ बनबेलहुँ आ फुलमे तऽ अपनो मेहनत कयलहुँ तऽ ओहिमे तऽ डिस्काउन्ट भऽ जाइत छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हूँ अहाँ हमरा नर्सरी पर अहाँ जखन विचार भऽ जाए हमरा नर्सरी पर आउ आ अपना अपना हिसाबसँ फुल देखिऔ हँ फुल देखिऔ एहिठाम रङ्ग विरङ्गके अहाँकेँ पसन्दे आएत हूँ हूँ सब तरहकेँ फुल अहाँकेँ भेटत हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओकरा जे छै ने अच्छा अच्छा हम बुझि गेलहुँ अहाँकेँ हम बात बुझलहुँ ओकरा जे छै ने कनिक माटि कोरिआ कऽ आ अपन देशी खाद जे होइत अछि गाँव घरमे ओ अहाँकऽ हँ हँ ओ दिऔ ठीक छै बादमे बात करैत छी ठीक